हांगा गोंयांत म्हणल्यार फॅमस नेशनल पार्क आनी वायलडलायफ सँक्च्युरी म्हणल्यार ती बोंडला हांवें पळयल्या बोंडला बरें आसा पार्क आसा तातूंत पयलीं पयलीं बरें केल्लें गार्डन बिडन तांच्यांनी बॉटेनिकल गार्डन बरे हाचे रोज प्लाँट बी लायिल्ले आनी बरे लॉन बी घालून आमी पिक्नीक बी वयताले तेन्ना तें बरें दिसतालें वोटरफोल्स हें तें आनी जनावरां खूब अशीं हाडून दवरलेलीं आतां तितलें तें मैन्टेन करूंक ना पूण पयलीं तितलें तें आमी जेन्ना धाकटे आसतना थंय गेल्ले पळय तेन्ना तें बरें मैन्टेन केल्लें आनी क्लिन बी हिली एरिया सारकी आनी धुकें बुकें पडटालें न्हय तेन्ना बरें दिसता अशें सामकी बरी मज्जा येता पावसांत आनी थंय रावपाक अश्यो खूब ट्युरिस्ट कॉटेजीस बी आसा सकाळी उटल्यार तुका फॅनाची आनी एसीची सुद्दां गरज लागना नॅच्युरल सारकें हवामान इतलें बरें आसता बरे बरे पक्षी बिक्षी आसात पक्षी आवाज बी सकाळचे कील बील अशें बरे आवाज करता आनी तुका शांत अशें ट्रॅकिंग ब्रिकिंग करपाक बरें चान्स आसता थंय वचपाक आनी बरे बरे तरेचे अशे प्लांट्स मॅडिसिनल सिड्स हें बी झाडां बिडां थंय अवेलेबल आसा आनी रातची जनावरां सुद्दां वायलडलायफ सुद्दां जनावरां आसता पळय वाग बी अशे फिरता थंय आनी अशे सुवर बिवर अशें बॅस्ट आसा तें